आ

सिगाङाव जेब्ला बिमा बिफा दंमोन जेब्ला जों उन्दै सममोन बे समाव जोंनि आइ आफाया गाव गावनि गोनां हा हुखौ फान्नानै

गोबां खस्त' खालामनांदों दा बेवहाय गोबां दिनाव बिदिनो आफाया सेन्ट्रेल निफ्राय लन लादोंमोन बे समाव गामियाव एजेन्ट दंमोन बै एजेन्ट आ न'खरनिफ्राय फैसाखौ उथायनानै लांनानै जोंनि आइ आफाखौ दुखुथिया खालामदों बे बेफोरखौ बे फैसाखौ एजेन्ट आ बेंक आव जमा होआखैमोन बेनि उनाव मोसौ मोसाखौ पुलिस आ खानानै लांनानै कर्त आव दोनदोंमोन बेनि उनाव जानांबाय जोङो बिदा फंबाइ लेथेर फेथेर बिदिनो मालायनाव जोङो बान्दा बैनांबाय दा बेनि उनाव जोङो बोसोर बिनि उनाव ना सारदों बेजों खस्त' खालामबोदों बेजों जोङो न'खरखौ सुखि खालामबोदों दा दिनैसिमाव दा इसोरनि अन्नायाव मोजांयै दङ आरो दा आङो बिमा बिफानिफ्राय एंगारनानै गुबुन जानानै बाथौखौ सिबिनानै दिनैसिम मोजाङै मोजां थांनानै दङ दा आंमालाय मा बुंनो बाथौनि अन्नाय हेफाजाब मोन्नानै दिनैसिम आंनि बिसि फिसा मोजाङै मोजां थांनानै थानानै दङ आंनि फिसाफोरखौबो आं फोरोंदोंमोन फोरोंसेयाव अगियान मालायजों अगियान गियान होजानानै बोग्थिंजानानै बे गथ'फ्रा माने ओइठ नाइन सिमल' फरायनानै थानाय जादों सासेया तेन सिम दा इसोरनि अन्नायाव जाय दुइसिन बियो दाम्पार आव थायो दा जाय गेजेर बियो जाहैबाय नैबे सिआइटि आवनो बेहाय फाग्रुमाव थाफैदों दा बेनोसै आंनि बुंनांगौवा बाथौनि हेेफाजाबजों थांनानै दं आरो दा जासिगोन